आमतौर पर मैं अपनी बुनाई और सिलाई के लिए जो रंग चुनती हूँ वो हल्के होते हैं जैसे सफ़ेद हल्का पीला और हल्का नीला रंग आप अगर अपने पसंदीदार कोई पयलेट चुनते हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको हल्के और काफ़ी गोढ़े रंग की चुनाव करनी चाहिए जो आपस में काफ़ी अच्छे से मेल खाते हैं मेरे पसंदीदा रंग गुलाबी नीला पीला और सफ़ेद है ये रंग देखने में काफ़ी आकर्षित लगते हैं और ये काफ़ी सुंदर रंग होते हैं